काणकोण जिल्ल्यांत मुखेल येरादारी पर्याय म्हणल्यार रस्तो आनी भौशीक येरादारी तशेंच रेल्वेची सुविधा आसा पूण ती मर्यादीत स्वरुपांत एकुणच जर आमी पळयत जाल्या कॉमन मॅन किंवा कश्टकरी समाज हेका भौशीक येरादारी किंवा पब्लीक ट्रांसपोट तेचेरूच चड अवलंबून रावप अशें दिसता जेका चडशें सरकारूय कदंबा बस सरवीस आनी खाजगी वाहन बस सरवीस ह्यो दोन ताजे कडेन उपलब्ध आसात ज्याचो वापर करून तो आपलें दैनांदीन जीवन किंवा प्रवास करता ताजे कडेन चडशीं आव्हानां अशीं म्हणल्यार जर ह्यो बसी जर मिनी बसी कदंबा ना जायत जाल्यार मात ताका पायलट करून किंवा रिक्षा करून किंवा अन्य खंयचेंय वाहन घेवन आपल्या इत्शीत स्थळी वच्चें पडटा हो चडसो मेन प्रोब्लेम आसा एकुणच भौशीक येरादारी जी पेड्यां सारक्या ग्रामीण भागांनी एकदम कमी आसा किंवा मर्यादीत स्वरुपांत चलता ताका लागून थंयच्या लोकांक भरपूर त्रास जातात बाकीच्या मेन रोडाचेर किंवा नॅशनल हायवेचेर एकुणूच पर्या पर्यायी वेवस्था किंवा अन्य पर्याय भरपूर आसात येरादारीचे ताका लागून चडशे लोक मेन रोडाचेर वतात आपल्यां घरच्यांक किंवा आपल्या गांवगिऱ्या वाठारासावन मेन रोडाचेर येतात आनी थंयच्यान मागीर ज्यो डायरेक्ट बसी आसात कदंबा जावं प्रायवेट ताजेर चडसो प्रवास करतात